میڈیا میں اردو زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے ریڈیو پر خبریں ڈرامے گانے اور تقارییر اردو میں پیش کی جاتی ہیں آ آل انڈیا ریڈیو نے اردو زبان کو مقبول بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے ریڈیو کے ذریعے عوام تک آسان اور مؤثر انداز میں پیغام پہنچایا جاتا ہے ٹیلی ویژن پر اردو میں خبریں ڈرامے شاعری اور مذہب مذہب پروگرام نشر ہوتے ہیں ڈراموں اور سیریلس کے ذریعے اردو زبان کا ادبی اور ثقافتی حسن اجاگر ہوتا ہے اردو نیوز چینل اور ٹواک شوز عوامی مسائل کو اردو زبان میں پیش کرتے ہیں تعلیمی اور تفریحی پروگراموں میں بھی اردو زبان کا خوب استعمال ہوتا ہے پرنٹ میڈیا میں اردو اخبارات رسائل اور جرائت کا بڑا حصہ ہے اخبارات جیسے سیاست روزنامہ راشٹری سہارا اردو میں خبریں فراہم کرتے ہیں ادبی رسائل میں اردو شاعری افسانے اور مضامین شائع ہوتے ہیں پرنٹ میڈیا اردو زبان کے فروغ اور بیداری کا ذریعہ بنتا ہے میڈیا اردو زبان کو زندہ رکھنے اور نئی نسل تک پہنچانے میں مددگار ہے آن لائن پلیٹفارم پر بھی اردو زبان کے چیلنجز اور ویب سائٹس سرگرم ہیں سوشل میڈیا پر اردو شاعری ویڈیوز اور بلاکز مقبول ہو رہے ہیں یو میڈیا اردو زبان کو جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ بنا رہا ہے